کھیل ہمارے زیون میں بہت ہی اچھے طریقے سے ہے کھیل ہمارے زیون میں زندگی کے ہر موڑ پہ کھیل ہمارے ضرورت ہوتی ہے کھیل کی ضرورت ہوتی ہے کھیل سے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں کھیل طرح طرح کے کھیل ہوتے ہیں بہت سارے کھیل ہیں جس میں کی کوئی ایک ہی کھیل کسی کو پسند ہوتی ہے اور کھیل سے ہمارا صحت تندرستی بنا ہوا رہتا ہے اور کھیل سے جو ہے ہمارا ایکسر سائز ہوتا ہے ہوتا ہے کھیل ہمارے لیے بہت اہم ہے کھیل کو کھیلنے کے لیے ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے کھیل جب ہو تب کھیل سکتے ہیں اور کھیل کے لیے جو ہے دو چار آدمی ہو تو کھیل آسانی سے کھیل لیتے ہیں کوئی بھی کھیل ہو کھیل کو کھیل کے طریقے سے کھیلنا چاہیے کھیل ہمارے زیون میں بہت اہم ہے کھیل کی کی وجہ سے بہت سارے بیماری کا جو ہے کثرت ہوتا ہے جس کی وجہ سے بیماری آسان ہوتی ہے کھیل زندگی کا ایک حصہ کھیل کھیلنے کے لیے ہمیں کوئی یہ نہیں ہے کھیل ہمارے سماج کا موس